جی ہاں میرے علاقوں کی تاریخ کئی خاندانوں اور حکمرانوں سے جڑی ہے ابتدا میں یہاں مختلف قوائلی سرداروں کی حکومت رہی اس کے بعد موریہ سلطنت نے اس کطہ پر حکومت کی خاص طور پر سہنسہ اسوق کا تعلق اس علاقے سے تھا گپتتا خھاندان بھی یہاں کی تاریخ میں اہم کردار رکھتا ہے چندر گوب اس سلطنت کے ا بادساہؤوں میں شامل تھ ہیں اس کے بعد اں پال خھاندان کی حکومت قائم ہوئی پھر دہلی سلطنت اور مغل سلطنت کا اثر بھی اس علاقے پر پڑھا مغل بادسہ اکبر میں انتظامی اصلحات کیے انگریجوں کے دور میں یہ علاقہ بنگال پرریسیڈینسی کا حصہ بن گیا انگریز حکمرانوں نے یہاں ریونییو نظام رائس کیایا آجادی کی تحریک میں بھی اس علاقے نے اہم کردار ادا کیا کئی مقامی کیوائلی رہنما آزادی کے لیے لڑیں بعد آزادی یہ علاقہ ریاست بہار کا حصہ بن گیا اب یہاں جمہوری حکومت ہے جو عوام کے ذریعے منتاخب ہوتی ہے ان تمام حکمرانوں نے علاقہ کے تاریخ ثقافت اور ترقی پر اثر ڈالا ہے